जीअं त हीअंर जनवरी महीने में पंंहिंजो कुंभ जो मेलो इलाहाबाद में लॻण वारो आहे त मां उते वञण चाहियां थो त मुंहिंजा माइट उते रहंदा आहिनि असांजो भेणवियो बि रहंदो आहे उते त मां उनखां पुछण थो चाहियां त भई तूं मूंखे इंक्वाइरी करे आई आर टी सी ग्राहकु शेवा जे पारां पुछी करे मूंखे सॼो पंहिंजो डिटेल ॾियनि त मां कहिड़ी ट्रेन में अची सघां थो ऐं हुतां वापसीअ में बि कहिड़ियूं केड़ियूं ट्रेनूं आहिनि त महिरबानी मूंखे करे ॼाण ॾियो त मां अची कुंभ जे मेले जो मौज़ु मचायां अची करे ऐं अची पंहिंजी यात्रा पूरी करे वञा